मैंने बैंक में लोन लिया है मैं मुझे बैंक में लोन लेने के लिए इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि जो मुझे था एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करना था जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता उस बिज़नेस में बहुत सारी गाड़ियाँ ख़रीदना पड़ता है इसी के लिए मुझे जो है बैंक से लोन लेना पड़ा लेकिन लोन लेने के लिए एक अच्छा प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी में जैसे ज़मीन का कागज़ होना या तो एक बड़ा सा घर होना या तो अपना किसी चीज़ का फैक्ट्री जो है इस और एक अच्छा सा गार्जियन तभी जो है लोन बैंक से पास हो सकता है और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह एक अच्छा बैंक होना च एक सरकारी बैंक होना चाहिए चाहे प्राइवेट बैंक लेकिन एक फेक बैंक नहीं होना चाहिए अच्छा बैंक होना चाहिए बैंक में लोन लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो कागज़ों को फॉर्म भरना पड़ता है साइन करना पड़ता है और एक गवार जो लोन लोन लेने को लेने की सुविधा बनाने के लिए जो है अगर लो अगर हम लोग वहाँ के निवासी नहीं हैं जैसे हमारा निवास प्रमाण पत्र वहाँ का नहीं है तो हमें वहाँ पर बैंक में लोन नहीं मिलता है इसके लिए जहाँ का हमारे पास निवास प्रमाण पत्र रहेगा हमें वहीं बैंक मिलेगा तो यह सब चीज़ें हटा कर बैंक में यह रूल बनाना चाहिए कि जो है जो जिसे लोन चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए बस यही इसी पर जो है बैंक पर लोन देना चाहिए और बैंक में लोन की सुविधा आसान बनाने के लिए वहाँ के अच्छे कर्मचारियों का व्यवहार जो पब्लिक के लिए जो नागरिक से अच्छा व्यवहार करे और उन्हें अच्छे से लोन लेने के लिए बताए कि किस किस तरीके से आप कितना रेट पर लोन ले सकते हैं और आपको कितने दिन में चुकाना है किस तरीके से और आप क्या क्या कर सकते हैं और कितना किस तरीके से आपको आसानी से लोन मिल जाए ऐसे वहाँ पर कर्मचारी बैठाने चाहिए जो पब्लिक का का गुस्सा भी झेल कर उसको अच्छे से समझा पाए